जे भाषा हमरा सभके यही सुन्दर लगैये बाजैमे अगर हुनको से जे बाजबनि हुनको जे बाजबै पहिले तऽ भाषा तऽ रहै नहि आब जे भाषा जे हम सभ बाजि अयलियै पहिलुके भाषा तऽ पहिलुके भाषा ने बजबै आओर एही भाषामे आबक धियोपुतो जे पढ़लकै लिखलकै हेँ तऽ कहतै मम्मी तों सभ ई भाषा कोना बजै छिही तऽ ओइलए कहबै रौ बाबू हमरा सभके तऽ इएहे भाषा बाजि अयलिये हँ इएहे भाषा ने बाजबै तऽ ओइ लए बाल बच्चा हमरा सभके भाषा सुनिके ओ हँसैत रहै छै आओर हम सभ जे अपना अपना अथिके आदमीसँ बोललहुँ तऽ हमरा सभके अपना भाषामे नीक लागैत रहै छै आओर हमरा बेटा सभके भाषामे आओर बच्चा सभके भाषामे बुराइ बुझाइत रहै छै तोरा सभके बाजऽ नहि आबै छौ हमर सभके तऽ ई भाषा अपन जेहे बाजि अयलियै वही ने हम बजबै ओतबी भाषा हमरा बाल बच्चा कहतै कि से तोरा सभके तऽ भाषा बजैए नहि आबै छौ तऽ कहबै बाबू आब तों सभ पढ़ल लिखल छिही तऽ आब दुनिआ बदलि गेलै हँ दुनिआके आब अथि चलै छै तों सभ रहै छेली छोट गो तऽ पाँच रुपैआके दवाइमे ठीक भऽ जाइ छलही आब तुरन्त